आलमबाग़ अमीनाबाद चारबाग़ केसरबाग़ हज़रतगंज केस इन खां पोइ जबलपुर आगरा लखनऊ फैज़ाबाद सितापुर इलाहाबाद नागपुर बनारस हरिद्वार थी वियो अमृतसर